گڈ ایوننگ آداب آداب بولیے میں بک جی میں بک شاپ سے بول رہا ہوں بک آنر ہوں بولیے جی اَچّھا کون سی کتاب آپ بیچنا چاہتے ہیں

یہ تینوں کتاب آپ بیچنا چاہتے ہیں جی اس کی قیمت معلوم کرنی ہے یہ پرانی کتاب ہے جی مفتاح العربیہ اس کی بیس روپیہ اور بخاری شریف اس کا چار سو روپیہ ہو جائے گا اور ترمذی اس کا تین سو اس کا آپ خریدنا بھی چاہتے ہیں کون کون کتاب خریدنا چاہتے ہیں جی اور پرانی خریدنا چاہتے ہیں یا نئی اَچّھا پرانی خریدنا چاہتے ہیں جی ہمارا بخاری کی شرح خریدنی ہے مکمل شرح خریدنی ہے مکمل شرح ہے اگیارہ سو روپیہ

ابوداؤد کی شرح اَچّھا ابوداؤد متن خریدنی ہے جی اس کی قیمت ہے چھ سو روپیہ آپ آپ شاپ پر آئیے گا یا آن لائن لگا دوں اَچّھا ٹھیک جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے میں آن لائن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ